जब में कोई काम जेल्लै अ'ऊं कोई क'म्म करा दी होगङ ते सोची समझियै डिसिजन लैना पौंदा की के उस क'म्मै गी केह् द्वारा तुस मतलब आसानी कन्नै कम्म हल्ल होई कि जे जेल्लै ओह् भी किश किश कम्म करां ते अ'ऊं ओह् किश मतलब जि'यां लाई लैओ कि मैथ दा क्वेच्शन ओह् जेह् किश गड़बड़ होई जंदी ऑन्सर ठीक नेईं आंदा कि'यां ठीक नेईं औंदे उसी स्हेई दिक्खना ध्यान कन्नै उसी परती करना कि कि'यां कु'त्थें गलती होई गेई साढ़े ते केह्ड़ी चीज़ ध्यान कन्नै नेईं कीती इक इक चीज़ ध्यान कन्नै करी दिक्खनी कि कि'यां होआ ते कु'त्थें गलती होआ दी ते फिर किश प्वाइंट जां प्लस माइन्स ध्यान कन्नै उसी सारे गी उसी उसी ट्राई करना उसी भी ट्राई करना फ्ही उसी फ्ही उसी असें फ्ही सॉल्व करना फ्ही उसी हल्ल करना की कि'यां ओह् उसी हल्ल करना की ओह् कु'त्थें गलती आई गलती होई पूरा ठीक कु'त्थें कु'त्थें गलती होई उसी करना मतलब ध्यान कन्नै मतलब शुरू दा गै ध्यान कीते दा होंदा ते कोई गलती आनी निं ऐ कोई कोई गलती आनी निं ऐ इस लेई हर हर कोई घर दे कम्म ध्यान कन्नै करना चाहिदा ध्यान कन्नै करना कोई गलती होऐ निं ते फ्ही कोई गलती होऐ निं लोग कोई गलती होवै नेईं ते कोई गलती आई बी जान ते कुसै ई घबराना नेईं चाहि्दा पता केह् होना चाहि्दा घबराना नेईं चाहि्दा कि कि असें ध्यान कन्नै शांत मन कन्नै सोचना चाहिदा फ्ही असें गी फ्ही ध्यान कन्नै दिक्खना चाहि्दा मतलब ओह् आंदी ते कु'त्थें गलती होऐ ते कु'त्थें गलती नेईं होऐ बाकी ध्यान कन्नै मतलब उसी दिक्खना समझना अपना कि केह् होया कि कु'त्थें गलती होई कु'त्थें नेईं होई दी शैल करी दिक्खियै फ्ही उसी केईं बारी केह् होंदा कि अस पिच्छें बना अगर किश होंदा गलत पर सामनै नेईं औंदा अस केह् करने कि उसी अवॉयड करने आं किश किट्ठा प्रोजेक्ट करने किश इस करी उस ठीक करने बास्तै फ्ही उसी जेह्ड़ा फालतू करने आं फालतू कपड़ा जेह्ड़ा होंदा उसी अस बक्ख करने दी कोशश करनी इ'यां कि ओह् फिर किश एग्जैम्पल हेयर स्टाइल करा दे होन्ने हेयर स्टाइल मतलब बाल पराने होंदे न कि नये हेयर स्टाइल करा दे होन्नें अगर ओह् खराब बी होई जा ते अस केह् करने फ्ही करने फ्ही उ'नें गी ठीक करने फ्ही ठीक फ्ही स्टार्टिंग दा ठीक करी लैंदे ताहियें मतलब कोई किश मुश्कल आई बी जंदी घबराना नेईं असी शांत होइयै उसी फ्ही ठीक करदे उसी ध्यान कन्नै उसी ओह् करना फ्ही ठीक करने दी कोशश करनी घबराना नेईं होर फ्ही द्वारा करगे ओह् इक ना इक दिन ठीक होई जाना